हाँ बोलिए

ठीक है आइएगा तब ना दुकान पर बलिया में मने जैसे वहाँ पटेल चौक नहीं है तो वहाँ पर आइएगा और वहाँ दुकान है तब दुकान पर आइएगा तब ना कि अपने घरे से पूछिएगा जे कितना दाम है कितना नहीं है तब ओएसे होगा अपना घर यहाँ आइएगा दुकान पर तब हम बता देंगे या कैसे कौन कट का फोटो लीजिएगा नहीं लीजिएगा तब ना आप घरे से फोन कीजिएगा तो कैसे होगा यहाँ आइएगा दुकान पर हम सब दिखा देंगे सादा रंगीन तब अपना देख लीजिएगा देख के हम दाम बता देंगे सादा का सादा जैसा दाम है रंगीन का रंगीन जैसा दाम है

छोटे अपना जो जो भए व्होटर आई डी में जो मने ये खाता में जो लगते हैं वो उतने जो छोटा मोटा होता है वही ना लीजिएगा ठीक है आइएगा तो हम बता देंगे ऐसे तो चालीसो रुपये लेते हैं नहीं ना हाँ चालीस रुपये आइएगा आठ ठो निकाल के अपना दे देहिंये और ओ चालीस जैसे आठ पीस लीजिएगा ना तब एकाध घंटा में हो जाएगा जैसे मने साठ रुपये हम देते हैं माने चालीस वो तब उसमें टाइम लगेगा दो दिन जैसे आप आठ पीस लीजिएगा तो आठ पीस में आपको एक घंटा में मिल जाएगा तौ आप दुकान पर आइएगा तब ना आप बोल रहे हैं हमको गाँव में मिल रहा है तीसै रुपये तौ ऐसे होता है नहीं नहीं जब वहाँ तीस रुपये लेगा ना तो वहाँ फोटो अच्छे नहीं देंगे देगा वही से तीस रुपये लेगा लेता है हमारे दुकान पर आइएगा तो देखिएगा तब ना फोटो फोटो पर ना होता है किसी में नाक टेढ़ा होता है तो किसी में आंख टेढ़ा रहता है तो तीसे रुपये ले लेता है हम अच्छे इस्टूडियो में खोले हैं समय कितना पड़ेगा एक घंटा लगेगा अरे समय जादा कम लगबो करिहें एक घंटा ले हाँ एक घंटा में हो